گڈ مارننگ سر جی جی میں موبائل شاپ سے بات کر رہا ہوں کون سا موبائل چاہیے آپ کو اچھا دیکھیے موبائل تو بہت سارے اچھے ہیں سیمسنگ کا موبائل بھی اچھا ہے اور اس کا ریئل می بھی اچھا ہے لیکن جو اس اس وقت جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے وہ آئی فون کا بہت چل رہا ہے موبائل اس کی ڈیمانڈ بہت ہے آئی فون کی بہت ڈیمانڈ جی آئی فون مطلب اس کا اس کی اس کی اس کی کیا نام ہے اس کی کوالیٹی ہے اس اس کا کیمرا ہے اس میں پھر بیٹری بیک اپ ہے ارے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جس کے وجہ سے یہ موبائل بہت اچھا ہے جی بیٹری بیک اپ بہت اچھا سر اس کا کیمرا بھی بہت اچھا ہے یا اگر آپ کو اچھے آپ کے پاس اچھا پیسہ ہے آپ کو اچھے ریٹ میں اچھے موبائل چاہیے تو میرے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ آئی فون فورٹین لے لیجیے جی آئی فون فورٹین پرو جی وہ لے لیجیے اس کے جی موبائل تو موبائل تو میرے پاس بہت سارے ہیں موبائل میرے پاس سیمسنگ کا بھی ہے ریئل می بھی ہے ریڈ می بھی ہے اور اس کے علاوہ بہت ہیں موبائل تو بہت ہیں لیکن آپ کو جیسا آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اچھا موبائل چاہیے اور پیسے کی کوئی دقت نہیں ہے تو میں اس حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ آئی فون فورٹین لے لیجیے وہ سب سے بیسٹ موبائل ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزوں ہاں ملنے کا وقت آپ بتا دیجیے آپ کس ٹائم آپ کو کون سا ٹائم آپ کو صحیح لگتا ہے آپ اس میں آنا جاتے ہیں آپ بتا دیجیے میں حاضر ہوں دکان تو ہماری صبح آٹھ بجے کھل جاتی ہے اور رات کو نو بجے تک دکان کھلی رہتی ہے تو آپ ہاں ہاں جی جی صبح آٹھ بجے سے رات کو نو بجے تک دکان کھلی رہتی ہے آپ کس ٹائم بھی آ سکتے ہیں آپ جی آ جائیے بالکل کوئی مسٔلہ نہیں ہے آپ آ جائیے ہاں تین بجے آ جائیے آپ ان شاء اللہ آپ کو اچھا اچھے اچھی قیمت کے اندر مناسب قیمت کے اندر آپ کو اور اچھا موبائل دکھا دیں گے اور آئی فون فورٹین جو ہے میرے حساب سے بیسٹ موبائل ہے آپ دیکھ لیجیے آ کے آپ کو پسند آئے تو لیجیے گا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے گڈ مارننگ گڈ مارننگ